आज कल बच्चा सब खेती पशुपालन छोटा छोटा व्यवसाय स्थानीय स्तर मे सम्मिलित रहै छै एकर मेन कारण ई है की आजकल के पारिवारिक स्थिति मे बहुत ज्यादा गरीबी इसब अथी पायल गेलै जेकरा चलते ओ अपन छोट बच्चा के पढ़ाबे के जगह पे उसब छोटा छोटा जगह पे जे से कोनो खेती मे छोटा मोटा काम करबेलक आ पशुपालन मे बहुत सारा आओर भी काम जैसे बढ़इ के काम मुर्गी फारम इसब मे अनावश्यक रूप से बाल श्रम के अथी करबबै छै एकर ई दुशप्रभाव हो गेल है की बच्चा सब अभी इतना छोटो उम्र मे काम केला पे कुंठित हो गेल उसबके सर्वांगीन विकास हो ही ना पबै छै जे बच्चा के हाथ मे कलम कॉपी रहय के चाही ओ बच्चा मजबूरी मे या पारिवारिक मजबूरी के चलते दोसर जगह पे काम करलक एकर दूरगामी प्रभाव ई है की बच्चा के सब विकास पे प्रतिकूल असर परते